नमस्ते मैम

अच्छा बिटिया की शादी तय हो गई बिटिया की शादी तय हो गई अच्छा अच्छा कैसा चाहिए आपको अच्छा इंगेजमेंट रिंग चाहिए इंगेजमेंट रिंग चाहिए अच्छा डाइमंड में डाइमंड में लेंगी कि गोल्ड में लेंगी गोल्ड तो बहुत पुराना फैसन हो गया डाइमंड खरिए डाइमंड का एकदम नया ट्रेंडिंग चल रहा है एक से एक अरे जो मार्केट में रेंज होगा वही हम देंगे बस बनाने वाला थोड़ा हमारा चार्ज लग जाएगा हमारा चार्ज अब जैसा आप बनवाना चाहेंगे उसके हिसाब से फिर हम बताएँगे आपको अब पहले कैसे बता दें अरे जी जी बिल्कुल बिल्कुल एकदम एक नंबर बनवाएँगे हम आपका एकदम जोड़ी वाला बनवाएँगे इंगेजमेंट रिंग आप मेरे पास आ गई यहाँ आप मेरे पास आ गईं आप बिल्कुल संतुष्ट हो जाएँगी इतना बढ़िया टिकाऊ रिंग देंगे हम आपको टूटेगा नहीं आपका डाइमंड रिंग असली डाइमंड लगवाएँगे एकदम आप पसंद करिए डाइमंड देखिए आप बताइए फिर हम आपका रेंज बता देंगे वैसे मार्केट में तो सत्तर अस्सी हज़ार चल रहा है नॉर्मल का मैम अरे बिटिया का शादी पहली बार कर रही हैं उसमें अस्सी हज़ार नब्बे हज़ार क्या चीज़ है जाइए चलिए अरे हम आपका आपका हम सब कुछ कम कर देंगे बिल्कुल डिस्काउंट में बढ़िया देंगे आप उसका टेंसन मत नही नहीं नहीं नहीं एकदम बढ़िया टिकाऊ देंगे अरे हम आपको पायल फ्री में देंगे आप हमारे यहाँ बनवाइए तो तो कितनी भर का बनवाना है आपको तो उसके हिसाब से होगा वैसे तो चालीस पचास हज़ार गोल्ड बिक जा ही रहा है अरे अरे तो गहने का दाम भी तो देखिए इतना महँगा हो गया है गोल्ड डाइमंड घट नहीं रहा चलिए ठीक है आप आइएगा हमारी दुकान पर तो हम आपको सब एकदम एक से एक बिट दिखाएँगे लेकर आइएगा आप अपनी बिटिया को हम उसको पसंद करवा देंगे चलिए ठीक है नमस्ते